साढ़ै बड़ियां सारियां जेह्ड़ियां जगहां हैन उत्थै केह् होंदा के जि'यां हुन साढ़ै इंडिया च आन लाइन पेमैंट होंदी ऐ

ते एह्दी बड़ी मतलब समस्या कि एह् चेंज होना बड़ी जरूरी ऐ इंटरनैट कन्नै कनैक्ट होना बड़ा जरूरी ऐ ते साढ़े जेह् ड़े प्हाड़ा बिच बी अच्छे सिगनल औन अच्छे टाबर बनन नैट दी सुविधा थ्होई जा ते उत्थै साढ़े लोग बी जेह्ड़े आनलाइन पेमैंटां करदे न ते एह् होई सकन होई सकदियां ते एह् जेह्ड़ियां बड़ियां सारियां प्हाड़े च जगहां न जित्थै नैट दा कुसै गी पता नेईं ऐ ते उत्थै कैश दा गै ज्यादा कम्म चलदा ते अजकल दिक्खो साढ़ै इंडिया दे बिच आनलाइन कम्म चली पेदे सारै असें कुतै पेमैंट करनी कुतै पट्रोल पंप पर जंदे अस तेल भराना उत्थै अस उंदा बाह्र बोर्ड लग्गे दा होंदा क्यूआर उसी अस स्कैन करियै अस ते अपने फोना चा इक मैंटा च पैसे पाई ओड़दे जां कुसै दे खातै असें पैसे पाने न तां असें अपने फोनै बिचा गै पैसे पाई ओड़दे ते जेह्ड़ी चेंजिंग जेह्ड़ी ऐ बड़ी जरूरी ऐ एह् चेंज ऐ एह् बदलाव जेह्ड़ा साढ़े बी प्हाड़ै च होना चाहिदा ते एह् जेह्ड़ा नैटवर्क ऐ सारै साढ़े इंडिया बिच हर जगह जगह होना चाहिदा